टीवी में घणेई प्रकारनि जो डांस जा मंच ॾेखारिनि पिया जीअं त हिकिड़ो मंच डांस इंडिया डांस आहे ॿियो नाटक झलक दिखलाजा आहे इन्हनि नाटकनि में परंपारिक डांस जा डांस ॾेखारींदा आहिनि पर सिंधी डांस खे बि नाटक में कोन ॾेखारींदा आहिनि पंहिंजा सिंधी डांस जहमत झूमर माणी झूमर ऐं फेरी वारी झूमर इहे डांस त पंहिंजे शादी ऐं बहिराणे में ई थींदो आहे ऐं यूट्यूब ते पंहिंजे सिंधी डांस जूं घणेई वीडियो ॾेखारींदा आहिनि पर भारत में त अञा सिंधी डांस घटि हले पियो